सर जी नमस्ते बारिश ठीक सर जी तुस सनाओ अच्छा सर जी अग्गें पंदरां अगस्त बी आवा दी ऐ हां हां पर थोह्ड़ा टाईम ते कड्ढना गै पौंदा तां करियै में हून शामीं कीता फोन कीता कि अग्गें पंदरां अगस्त बी आवा दी की ओह्दा केह् प्रोग्राम ऐ कि किन्ना गै समान आह्नचै ते किन्ना केह् किन्ना त्यार न बच्चे किश केह्ड़ी केह्ड़ी कल्चरल एक्टीविटी केह् करांऽ केह् नेईं नेईं थोह्ड़ी कल्चरल एक्टीविटी कल्चरल एक्टीविटी होर बढ़ाओ थोह्ड़ी अग्गें दौ नै केह् होना ऐ पंदरां अगस्त थोह्ड़ा होर बी प्रोग्राम दिक्खो थोह्ड़ा बच्चे जां कोई ओह् बच्चें ई बच्चें ई कोई कमी बगैरा उ'नें ई सिखाओ थोह्ड़ा डांस कराओ अग्गें हून पंदरां अगस्त आवा दी होर होर केह् केह् समान ऐ स्कूल किश कक्ख निं तुसें ई एह् में कोई दस्स दिन पैह्लें बी आखेआ तुसें कोई डिसकशन कीती नेईं चलो असें शुरुआत ते करदे आं ना इ'यां शुरुआत ते ऐ गे बाकी इ'यां कोई ढंगा प्रोग्राम इ'यां पंदरां अगस्त चलो कोई शैल ढंगै दा प्रोग्राम होंदे एह्दे बिच हूं कुत्थै केह् घाटे मिली जुलियै पूरे करदे आं ओह् उसी केह् सिस्टम बच्चें ई शैल त्यार करदे आं कल्चर एक्टीविटी डांस बास्तै स्कॉट बास्तै ते होर बड़े हारे प्रोग्राम होंदे शैल बच्चें गी बैठांदे हां हां बाह्र हे अच्छा चलो दिक्खने आं अग्गें केह् केह् होंदा केह् केह् नेईं होंदा कोई निं तुस बी आएओ ओके जी